क्षेत्र में परिवहन जैसे टेक्सी आटो बस आज कल जहाँ जाना रहे तो सुविधा के माध्यम से हमें बस कहीं भी मिल जाती है हर शॉप शॉप पर आटो रिक्सा बस दस दस मिनट या एक घंटे में हर बस आतिच है किसी भी आटो वाले को फ़ोन लगा सकते हैं तो घर बैठे आटो भी आ सकता है बस चलती से हर चौक पर तुम को आटो खड़ा मिलेगा इस्टेसन पर जाओगे तो इस्टेसन से मध्य प्रदेश में आपको स्टेशनों पर आटो मिलेगा वहाँ से बस भी चलती है कई जगह जाने के लिए